हेलो हम सुपौलसँ बाजि रहल छी हमरा अहाँसँ जननाइ अछि कि गाँवमे कोन कोन तरहके खेल होइत अछि आओर आइकाल्हिके अथीमे कतेक इन्ट्रेस्ट छै लड़का लड़की सभके खेलके प्रति से कनि हमरा समझाएल जाए जी जी खेल तऽ बहुत तरहके छै जेना भॉलीबाल छै कबड्डी छै बहुत तरहके छै लेकिन हम ई जानय लाए चाहैत रही जे अहाँके गाममे कोन खेलमे जादा बच्चा इन्ट्रेस्ट लै छै कोन खेलमे जादा अथी होइ छै हॅं और कोनो खेलमे ओतेक इन्ट्रेस्ट नहि देखैछी अहाँ अपन गाम मऽ क्रिकेटके तऽ शुरु से ही जादा प्रति देखै छियै लेकिन आओर भी बहुत तरहके खेल छै आओर आइकाल्हिके बच्चा सभ ओहिमे इन्ट्रेस्ट नहि लै छै मतलब अहाँके गाँवमे बैडमिण्टन सभ या कोनो आओर एहन खेल जे अहाँ किछ हॉकी कोनो एहन खेल जईमे कोनो और नहि किछ खेल अहाँकेँ गाँवमे होइत छै हाँ बैडमिण्टन खेल भी बहुत बढ़ियाँ छै हॉकी भी बहुत बढ़ियाँ छै तऽकोनो एहन खेलमऽअहाँकेँ गाँवमऽ ओते इन्ट्रेस्ट नहि लेइ छै बच्चासभ अहाँकेँ मतलब सर कोन एहन खेल भय सकै छै बस क्रिकेटकेँ अलावा अहाँकेँ गाँवमे कोनो खेलमे इन्ट्रेस्ट नहि होइछै आइकाल्हि केँ बच्चा सभकऽ

कबड्डी सभमे कोनो इन्ट्रेस्ट नहि कबड्डी सभ तऽबहुत पुराना खेल छै बहुत पहिले से लोक खेलय छै तऽओहि सभमे आइकाल्हिकेँ बच्चा सभकेँ कोनो इन्ट्रेस्ट नहि नया बच्चा सभकेँ तऽओना भॉलीबाल और बैडमिण्टनमे इन्ट्रेस्ट रहैछै लेकिन अहाँ सभकेँ गाँवमे सिर्फ क्रिकेटमे इन्ट्रेस्ट छै हाँ आइकाल्हि तऽ ओना बच्चा सभ जादा बैडमिण्टन कैरमबोर्ड हॉकी इएह सभमे इन्ट्रेस्ट देखबै छै आओर एतऽ क्रिकेटमे जादा मतलब क्रिकेट शुरुसँ जादा इन्ट्रेस्ट रहै छै सभके गाँवमे ठीक छै तऽ हम फेर बात करै छी राखै छी